देखिऔ हम जे लैपटॉप लेबै एक तऽ लैपटॉपमे जे अहाँ कैशबैक दै रहल छिए तऽ ओ हमरे पइसा लैके लैपटॉपमे कैशबैक दै रहल छिए कि कि एकरामे कोनो ऑफर छै अएलै यऽ अभी मने नया लान्च भेलै तऽ ओकरामे ईसब चीज दै रहल छी तऽ हमरा बताबू कनिटा तब बताबू कि ई कि हमे जे मानि ले हम जे कैशमे लेबै तऽ ओकरामे ई जे छै लोनपर लैपर ई बेबस्था नहि ने छै लोनपर जब ई बेबस्था नहि छै तऽ हमरा कनिटा कऽ दिऔ तऽ हमे जे छै ई कहैलए चाहै छी कि ई जे छै हम जे छै कतना टका जतना कि जाने कि पचास हजार दाम छै तऽ ओकरामे कैशबैक नहि ने लै छिए कैशबैक जे देबै अहाँ तऽ ओकरामे हमरा कहऽ दिऔ कि जेनाकि छै हम जे लेबै ई लैपटॉप लैपटॉपके हमरा कि करना छै कि मानि ले हम पइसा कैश देबै तऽ ओकरामे कैशबैक देबै तऽ हमे ओकरामे ई कोना समझिए कि एहिमे कैशबैक ककर जे अहाँ पइसा बढ़ैके लै रहल छिए ईमे हमरा अहाँ बताबू कि आब अहाँ जे छै ई कोन सम्बन्धमे अहाँ हमरा कैशबैक दै देलिए कि एतना पाँच हजार टकाके दै रहल छिए तऽ ओहिमे तऽ एहन गप तऽ नहि छै कि अहाँ हमरासे पाँच सओ टका जादा लै रहल छिए ओसब ओसब सब ठीक छै तऽ बताबू ओ तऽ हमरा कि ई जे छै अहाँके कुल खरिदारीपर लागू भेल छै कि जतना टकामे हम एकरा किनि रहल छिए तऽ जहाँसे कि जहाँ पता कएले रहिए तऽ ओतए कम दाम रहै पचासी हजार एतए दाम छै नब्बे हजार तऽ नब्बे हजारमे जे एकरामे किछु तऽ कारनामा हेतै ने तऽ कि तब ने ई हमरा पाँच हजारके हमरा कैशबैक दै रहल छै वएह चीज हम समझै ले चाहै छिए ई चीज जे हमरा दै रहल छै पाँच हजारके कैशबैक कोना कै दै रहल छै हुँ ठीक छै ईसब चीजके जानकारी दै खातिर धन्यवाद